औ मामोन औ ए मोनो गासिबो नोंसो माबायदि डिजाइन लाङो गासिबो रिडिमेड दाजोबखानायनिबो दं दाहोनो गोसोबा दाहोनो हागोन गासिबो गोदोनानि नेक्लेज चेइन ओरै स'ना खलम रिं गासिबो दंजोबो नों फैनानै दाहो फैयो ना मायो सना टलाथ' नङा जाहैबाय ग्राम हिसाबसो नालाय बिदिनो सना ग्राम मोनसेयावहाय गोदोनानि खोमानिफ्रा माबा लागोन चललिस हाजार प'इचलिस हाजार बिदि थांगोन आरो अज'न हिसाब ग्राम हिसाबसो नालाय दाम गोसा औ नों नों फैनानै नायफैग्रोदो स'नाफोरखौ नोंबा मा बायदिखौ फसायो मा बायदिखौ दाहोगोन बबे बायदिखौ लांगोन फैनानै नायफैदो आरो ना नों होनबा नों फैबा दामफ्रा एसे मिलायलायनानै खमायलायनो हागोन नों माब्ला फैयो गासिबो मोनगोन ना गासिबो मोनगोन खमायगोन ना नों बुरजा लायोबा नेक्लेज गासिबो स'ना खोमानि आथिंनि आखाइनि आस्थाम नांगौ ना मा गोदोनानि नांगौ ना आखाइनि ना आसान नांगौ माला नांगौ गासिबो मोनजोबगोन ना फैनानै दाहोफैदो

ए गासिबो मोनजोबगोन सिन्था गैया फैनानै दाहोफै दे होनबालाय दोन्नोसै नामा औ दे